हाँ नमस्ते हाँ मुझको मकान चाहिए तो मतलब मुझको उसका चार्ज वगैराह बताओ नहीं वह तो है ना मतलब खरीदना है तो हाँ हाँ और जैन में खरीदना है हमको

मुझको घर के तरफ़ लेना है

हाँ हाँ तो उनके मतलब जैसे बनवाए अगर अपन और खरीदे तो उसका क्या क्या मतलब चार्ज लगेगा नहीं छोटी है ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए अपने को हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा और अगर बना बनाया ले तो उसका क्या चार्ज रहेगा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ

सिंगल ही चाहिए अपने को

हाँ

हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा हाँ अब हमको कल दिखा देना आप